सो एक बरो क्रिकेटर जावपाक इंडियेन हें खूब डिफीकल्ट कित्याक पळोवपाक गेलें जाल्यार कोंपीटीशन इतलें आसा हांव आतां आमी गोंयांत रावतात तो गोंयांत तरी क्रिकेटा पेक्षा फुटबॉल चड चलता पण ओवरऑल इंडियेन पळोवपाक गेल्यार ओवरऑल वल्डान सुद्दां पळोवपाक गेल्यार इंडीयेन म्हाका दिसता सगळ्यांत चड भुरगे आसतले जे क्रिकेट खेळटात तो व्हडलो स्पोर्ट आसा सो क्रिकेट हे तूं जेन्ना चूज करता पळय तुका मेन फक्त ऍथीक्स आनी तुजो फिटनॅस फिटनस जर आसा जाल्यार तूं क्रिकेटर जावपाचे चान्सीस आसतात जर तुजो फिटनेस ना जाल्यार आता आमी पळयल्ले आसा की दोन यंग स्टार एका टायमार डेब्यु करतात बट एक यंग स्टार आपल्या फिटनसार कांयच हें दिना लक्ष दिना कांयच लक्ष दिना कांयच म्हणजे कांयच आनी तो हरशी खूब बरो प्लेयर आसता बट तो लक्ष दिवूंक ना म्हणून तो भायर पडटा टिमींतलो आनी दुसरो जो कंसिसटण्ट आसता आपलो फिटनस डेली करप सिरियस रावप अबावट द गेम ते हातूंत तो वयर सरता आता हांगा पळोवपाक गेल्यार तुका जर स्टेट रिप्रेसेंट करपाक जाय गोवा जाल्यार हातूंत कितें जाता गोवा रिप्रेसेंट करपाक इजी ना तशें कित्याक एक तर तूं सामकोच बरो प्लेयर आसचो पडटा ऑर दुसरो तुका पॉलिटीकल रिजन कितें दिवचें पडटा पॉलिटीकल तुका फाटल्यान सपोर्ट जाय पॉलिटीकल तुजो बॅकग्रावंड आसा तुजो पावर आसा जाल्यार इटस इजी टू वीन द टीम ओर एल्स तुका सामकोच नंबर वन प्लेयर आसचो पडटा एवरेज प्लेयर आसल्यार तुका चान्स पडना सो इटस् ओन यूवर लक आनी म्हणून तुका एक तर सामकोच फूल हार्डवर्क पयलींच्यान प्रेक्टीस कर डेली डेली प्रेक्टीस कर सिरियस राव जाल्यार तूं टिमींत येतलो ऑर एल्स तुका फाटल्यान पॉलिटीकल बॅकग्रांवड पॉलिटीकल पावर आसा जाल्यार तूं टिमींत येता